हमारे क्षेत्र में अगर व्यवसाय की बात करें तो व्यवसाय तो बहुत है क्योंकि छोटा क्षेत्र है छोटे क्षेत्र में व्यवसाय अलग अलग प्रकार के होते हैं हमारे यहाँ ज्यादातर सिलाई का व्यवसाय है क्योंकि यहाँ पर आधे से ज्यादा लोग सिलाई ही करते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पोलर पोलर का वह कार्य कर रहे हैं कुछ सिलाई में ही इंटरेस्टेड हैं तो वह कुछ भी जैसे सिलाई के लिए इनको जो भी मिल जाता है वही करते हैं हमारे यहाँ सिलाई का व्यवसाय ज्यादा होता है ये पारंपरिक तो नहीं कहेंगे लेकिन ये बहुत पहले से चला आ रहा है और भी ऐसे कई चीज हैं लेकिन परेशानियाँ भी होती हैं क्योंकि माल का मिलना जैसे वो जो पोलर वाले जो कपड़े होते हैं उनका जो माल होता है तो वो मिल नहीं पता है और भी ऐसे कई व्यवसाय हैं जैसे मिट्टी के बर्तन बनना बुनाई मूर्ति बनना खेती हमारे यहाँ खेती भी बहुत अधिक होती है हाँ लेकिन मिट्टी के बर्तन भी बनाए जाते हैं मिट्टी के बर्तन के लिए भी बहुत सारी चुनौतियों का सामना करता है पड़ता है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है मिट्टी को लाने के लिए भी कई परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं और कई फिर लाभ भी होते हैं कि हमारे यहाँ मिट्टी के घड़े वगैरह बहुत अच्छे बनते हैं और भी अच्छी चीजें हैं लेकिन सबसे अच्छा ये है कि हमारे यहाँ सिलाई का व्यवसाय बहुत ही बढ़िया है क्योंकि हमारे यहाँ सिलाई बहुत अच्छी की जाती है और यहाँ से यहाँ पर ज्यादा लोग सिलाई के बारे में ही जानते हैं और ऐसा भी है कि यहाँ पर मिस मज मिस्त्री वाली जो मजदूरी होती है इसको व्यवसाय में लेते हैं या नहीं मुझे इसका आईडिया नहीं है पर मजदूरी ऐसा है कि घर घर बनाने के लिए कई लोगों मिस्त्री का कार्य करते हैं ठेकेदार रहता है जो सभी को मिस्त्री ही लगाता है लेबर लगता है और इन सारे व्यवसाय से लोगों को परेशानियाँ तो होती ही हैं क्योंकि वह मजदूरी में सामान को यहाँ से वहाँ उठाना ये सारी चीजें होती हैं लेकिन कई लाभ भी होते हैं इनसे उनके घर चलता है और कई है हमारे शहरी क्षेत्रों में तो ये सारी ही व्यवसाय मिल सकते हैं बाकी अदर हम छोटे शहरों में बाकी व्यवसाय का मिलना बहुत मुश्किल है